جی جی جی جی جی کہاں کہاں جانا ہے آپ کو اچھا اچھا یعنی آپ کو ہاں یہی تین جگہ یا اور بھی کہیں جگہ جانا ہے جیسے کہ ہم تاج وہ سوری لال قلعہ اور جامع مسجد یہ ساری چیزیں اور بھی آتے ہیں تو آپ کا اچھا سیون پرسینٹ ہے اور کتنے مطلب ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کتے ٹو ڈیز کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کا جو ہوگا فائیو ہنڈریڈ پر پرسن ہوگا ٹھیک ہے جس میں آپ کو جو فل ایئر کنڈیشن جو ہے گاڑی ملے گی

جی نہیں نہیں لنچ اور ڈنر نہیں ہے کیونکہ آپ کو فائیو ہنڈریڈ پر پرسن ہے نا تو چارجز کم ہے تو اس لیے لنچ اور ڈنر نہیں ہے چارجز زیادہ ہوں گے تو لنچ اور ڈنر انکلوڈ ہو جائے گا یا آپ کو دیکھیں جو وتھ ڈنر اور ویداؤٹ ڈنر والے جو پیکیجز ہیں نا وتھ فوڈ اور ویداؤٹ فوڈ والے وہ میں دونوں آپ کو کر دیتی ہوں واٹس ایپ آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کر لیجیے گا بک ٹھیک ہے نہیں جو آپ کو سوٹیبل ہو جو آپ کو اچھا لگے آن لائن آف لائن آپ جیسے بھی دینا چاہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہم نا آپ کو نمبر جو اسی نمبر پر آپ پے ٹی ایم کر دیجیے گا مجھے میں آپ کو ساری ڈیٹیل واٹس ایپ کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر